वाहन बीमा योजना आम माण्हू लाइ हिकु वॾी ॻाल्हि आहे छोकी आम जनता लाइ हिकु वॾी ॻाल्हि आहे छोकी आम जनता लाइ गाॾी हलाइणु बि हिकु वॾी ॻाल्हि आहे अगरि उहे वाहन बीमा योजना कराए करे हर महिनो माण्हुनि खे भरनि हा उहे चवान बीमा में भरनि हा क़िश्तियूं भरनि हा त अधु कमाई हुननि जी हुन में ही वेंदी हूंदी ऐं जेका वॾा माण्हू आहिनि जंहिंखे वॾा वॾा वापार आहिनि वॾी नौकिरियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ वॾी ॻाल्हि कोन्हे हुननि जे लाइ वाहन बीमा कराइणु वॾी ॻाल्हि कोन्हे उन्हनि जे लाइ ज़रूरी बि आहे छोकी उन्हनि जो वॾो वापारु ऐं उन्हनि जी वॾी नौकिरी आहे पर आम माण्हुनि जा हिकु चिंता जो विषय आहे हिकु वॾी ॻाल्हि आहे छोकी आम माण्हू जेतिरो कमाईंदो होतिरो ई वाहन बीमा कराए करे क़िश्तूं भरनि त उन्हनि जी अधु कमाई हुन में ई वेंदी हली त आम माण्हू जा इहे हिकु वॾी चिंता जो चिंता जी ॻाल्हि आहे छोकी सरकार खे इहा ॻाल्हि सम्झणी खपजे की आम माण्हू जा वाहन बीमा योजना हिकु वॾी ॻाल्हि आहे चिंता जी ॻाल्हि आहे ऐं जेका पैसे वारा माण्हू आहिनि जेको वॾो वापारु हुननि जहिड़ा इहे वॾी ॻाल्हि कोन्हे